ہیلو گوڈ آفٹرنون کون ہاں میم ہاں سر مجھے آپ کے وہ بیٹے کے بارے میں بات کرنی تھی ان کا ابھی او ٹی ہوا ہے تو وہ جی میں ان سے یہ بات کر رہی تھی کہ کچھ سبجیکٹ میں تو ان کا اچھا ریکارڈ ہے مطلب جو پہلے کے ریزلٹ میں وہ اچھا کرتے تھے پر اس بار جو ان کی پرفارمنس ہے نا اس منتھ کی وہ بہت ہی زیادہ مطلب تھوڑی سی خراب آئی ہے تو میں نے سوچا کی میں انفارم کروں کیونکہ وہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک دم سے اگر ان کا ریکارڈ خراب ہوا ہے تو مجھے لگا کہ آپ سے بات کرنی چاہیے مجھے دیکھیے سر تھوڑا بہت میتھ میں اور سائنس میں تھوڑا ڈفکلٹی آ رہی ہے ان کو باقی جو سبجیکٹ ہے اس میں تو اچھا اسکور کر رہے ہیں اور آج کل میں دیکھ کر رہی ہوں کہ کچھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے نا تو تھوڑا سا مائنڈ ڈسٹرب ہے تو آپ بتائیے مجھے کہ گھر میں تو کوئی ایسا ٹینشن کا ماحول نہیں ہے نا جس سے ان کی اسٹڈی افیکٹ ہو رہی ہے ہاں تو یہ تو نہیں سر ہاں تو سر کوئی ایسی مطلب پرابلم کی بات نہیں ہے تو آج کل ہر بچے کا ایشو ہے تو بس میں یہ بول رہی تھی کہ آپ تھوڑا نا ان کی پڑھائی پر دھیان دیجئے کیونکہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنا رسپانس خراب دیتا ہے تو وہ برا ہوتا ہے نا اس کے لیے تو اس کے لیے بس تو یہی ہے کہ آپ اس کے کھیلنے کا بھی ٹائم دیجئے وہ اچھا ہے کھیل کو میں وہ نہیں کہہ رہی پر یہ ہے ان کے جو ٹاپکس ہیں نا ان کور کروائیے جو میں اسکول میں کلاس میں ہوم ورک ہوتا ہے وہی بس وہ گھر میں آ کر ریپیٹ کر لیں تو اس سے ان کے جو پرفارمنس ہے وہ بیٹر ہو جائے گی اوکے اور اگر کچھ پرابلم ہو بچے سے پوچھیے اگر اسے کلاس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو بتائے ٹیچر سے بات کرے جو بھی پرابلم ہوگی اس کی وہ ریزالو کر دی جائے گی اوکے کوئی اشو ہو تو آپ بات بتائیے گا تھینک یو